हाँ हाल ही में कोई दस दिनों के अंदर मैंने एक सैमसंग का टैबलेट ख़रीदा है काफ़ी अच्छा है उसका बैटरी बैकअप भी बहुत बढ़िया है पाँच हज़ार एम एच की बैटरी है उसकी और काफ़ी सस्ता मिला मेरे को और डिस्प्ले भी काफ़ी बड़ी है और बहुत अच्छी है आरामदायक है और बीच बीच में अटकता न भी नहीं रैम भी छः एक सौ अठाईस है उसके अंदर और बढ़िया प्रोसेसर है मीडियाटेक आठ सौ दस है काफ़ी अच्छा टैबलेट है और कप टैबलेट में बहुत मज़ा आता है चलाने में चार्जिंग भी ठीक ठाक चलते है उसका दस बारह घंटे चल जाती है उसकी बैटरी और फास्ट चार्जर है चार्जर भी उसे जल्दी ही चार्ज कर देता है मतलब मानो डेढ़ एक घंटे में चार फुल चार्ज कर देता है और काफ़ी लम्बे समय तक चलती है उसमें सिम डाल कर बात करते हैं बात भी बहुत साफ आवाज़ आती है उससे और बहुत ही बढ़िया टैबलेट है मैं कहूँगा सभी लें टैबलेट को मुझे तो काफ़ी पसंद आया है टैबलेट